सागर होटल मां तव्हां जे होटल मां वीह माण्हुनि जो खाधो घुरायो हुओ जंहिंमें असां कढ़ी चांवर ऐं बेसण जी भाॼी ऐं भींडियुनि जी भाॼी चटिणी पकोड़ा आलूअ जा पकोड़ा असां घुराया हुआसीं हाणे हाणे मूंखे ही सभु न खपनि छो कि तव्हां वटि सी ओ डी जो ऑप्शन न आहे मां तव्हां खे पेसा रोटी घर घर पहुचण खां पोइ ई ॾेई सघंदीमांव त अलावा इन इन जे अलावा मां तव्हां खे कहिड़े बि तरीक़े सां पेसा न ॾेई सघंदी मांव अगरि तव्हां सी ओ डी ॾेई सघो था त सुठी ॻाल्हि आहे न त तव्हां मुंहिंजो ऑडर केंसिल कयो मुंहिंजे घर वारनि खे तव्हां जी रोटी सुठी लॻंदी आहे कि तव्हां जे इते साफ़ु सफ़ाईअ सां कमु थींदो आहे ऐं खाधो फ्रेश मिलंदो आहे कि तव्हां खे विनती आहे कि सी ओ डीअ जो ऑप्शन ॾियो